السّلام علیکم میں اسکول ایڈمنسٹریشن سے بات کر رہی ہوں آپ کی مجھے آپ کی آپ کو بتانا تھا کہ آپ کا اسکول میں اچھا بہیویئر نہیں ہے گڈ بہیویئر نہیں ہے اور آپ کی اٹینڈنس بھی بہت زیادہ کم ہیں اور آپ کا ٹھیک ہے لیکن آپ کا بہیویئر کیوں اچھا نہیں ہے آپ گڈ بہیویئر کیوں نہیں رکھتی ہیں اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹیچرس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ اب اسکول آئیے اور اپنا میڈیکل ساتھ میں لے کر آئیے جیسا کہ آپ نے بولا کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے آپ کی اٹینڈنس شاٹ ہو گئی ہیں تو آپ اپنے ساتھ اپنا میڈیکل لے کر آئیے اور یہاں پر سبمٹ کریے اور اسکول ایڈمنسٹریشن میں آئیے کیونکہ ہمیں آپ سے باتیں کرنی ہے ٹھیک ہے اور آپ کوشش کریے کہ آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹیچرس کے ساتھ اپنے بہیو زیادہ سے زیادہ اچھا رکھ سکیں

ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ پھر آپ ہمیں امید ہے کہ آپ اب بہت زیادہ اچھی رہیں گی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹیچرس کے ساتھ ہم دعا کریں گے کہ آپ کی صحت بھی اچھی ہو جائے تاکہ آپ جلد سے جلد آ کر کے جوائن کریں اسکول کو اور اپنی اٹینڈنس کو شاٹ نہیں ہونے دیے گا کیوںکہ آگے آپ کے لیے یہ پرابلم کریٹ کرے گی آپ کے ایگزامس میں پھر آپ کو نہیں بیٹھنے دیا جائے گا اس وجہ سے کہ آپ اسکول میں نہیں آئیں اور آپ کے اٹینڈنس بہت زیادہ شاٹ ہے ٹھیک ہے یہاں آئیے اور ہم سے بات کریے ٹھیک ہے چلیے اللہ حافظ